हमसब टी वी देखै छी घरमे तऽ खाली मैथिलिए देखलहुँ जे मैथिली हमरासबके बहुत नीक लागैए मैथिली देखऽमे नीक लगैए मैथिली गीतो सुनऽमे नीक लगैए देखबो केलहुँ गीतो गेलहुँ मैथिलिएमे गेलहुँ टी वी ओमे देखलहुँ तऽ मैथिलिए प्रोग्राम देखलहुँ जेना भेलै टी वी मे जे सस्ता सेनुर महगा कथी कहै छै वएह से फिलिम देखलहुँ तहन से कहुँ पेपरो खरीदै छी तऽ मैथिलिएमे खरीदलहुँ मैथिलिए गीत नीक लागैए मैथिलिए पढ़ाइओ करै छी कहुँ गेबो एबो केलहुँ तऽ मैथिलिएमे बजलहुँ बजार हाट गेलहुँ तऽ मैथिलिएमे बजार केलहुँ मैथिलीमे बहुत हमरासबके बहुत मैथिलीमे नीक लगैए बाजऽमे मैथिली हमसब बहुत ज्यादा पसन्द करै छी गानो गेलहुँ तऽ मैथिलिएमे गेलहुँ गानासब सबरङ्गके गाना सब होइ छै मैथिलिएमे बजै छी सु सुनबो केलहुँ गेबो केलहुँ गीतो गेलहुँ तऽ मैथिलिएमे गीत गेलहुँ सबरङ्ग बजार जाइ छी तऽ मैथिलीमे केलहुँ दोकानपर गेलहुँ तऽ दोकान दौरी सबपर तऽ मैथिलिएमे सबचीज खरीदके बेसाहिके लेलहुँ मैथिलीमे पेपर खरीदै छी तऽ मैथिलिएमे मैथिलिए प्रोग्रामवला पेपर खरीदलहुँ मैथिलिए गीतवला जे मैथिली हमसब सुनब गीतो गेलहुँ देखलहुँ जतेक गीत न्यूजो सुनै छी तऽ मैथिलिए न्यूजवला न्यूज सुनलहुँ मैथिलिएमे जे कहलक वएह न्यूज देखबो केलहुँ मैथिलिएमे नीक लागल देखऽमे